भारताची पयलीची फॅशन इंडस्ट्री आनी आतांची फॅशन इंडस्ट्री मदीं खूब फरक आसा आदल्या काळार बायल मनशां घागरा चोली घालताली किंवां ट्रावजर आनी बॅल बॉटम घालताली दादले बॅल बॉटम घालताले ट्रावजर बॅल बॉटम किंवां आदले पुर्वज आमचे धोतर न्हेंसताले कांय जाग्यांनी लुंगी घालताले मागीर आधुनिकी कारणा लागून इंग्लीश लोकांनी पँट हाडले पाश्चात्याचो चड आनी चड प्रभाव दिसून येवपा लागलो आज काल चली आनी चले दोनी जिस्न पँट घालतात टॅटर्ड जिन्स घालता आनी पयलींचे धोतर किंवां चलयो घागरे घालताले ते दिसून येना आमची पयलींची संस्कृताय जपपाची गरज आसा